हैलो हां हा होई गेई अच्छा रूबी चाची जी जी जी सनाओ जी औगी अं'ऊ बा हून तुस कुत्थें अज्जकल रौह्ने कुत्थें ते कन्नै केह् आखदे किन्ने बजे औना ऐ जनमदिन कोह्दा ऐ अच्छा थुआढ़े भ्राऊ दा जनमदिन ऐ ते कैह्लू होना ऐ एह् अच्छा ग्यारह तरीक तां भी में ट्रेनां पर औना पौना भी हून ट्रेन पता निं कैह्लू चलदी चलदी बी ऐ जां नेईं चलदी डिटेल्स केह् केह् सेंड करनी तुसें मिगी अच्छा ते कोई ड्रैस कोड ते निं ना रक्खा जां लैंह्गा पाइयै गै औना साड़ी पाइयै गै औना कोई ओह् नि ना आदमी किश बी पाइयै आई सकदा केह् थीम रक्खे दा जानि कि मिगी चाची में पैह्ली बारी सुनेआ थुआढ़े मुंहा रोबोट आह्ला बी कोई थीम होंदा मिगी थोह्ड़ा जेहा केह् आखदे मिगी थोह्ड़ा जेहा विस्तार कन्नै समझाओ एह् रोबोट आह्ला थीम कनेहा होंदा जी जी अच्छा ते फ्ही में बी रोबोट आह्ले कपड़े पाने ते ओह् फ्ही थ्होने कुत्थुआं ते में पैह्ली बारी सुनेआ थुआढ़े कशा रोबोट आह्ले कपड़े मतलब इत्थुआं धरती उप्परा थ्होेंदे जां कुदै आसमान पर जाना पौंदा आह्नने ई नेईं नेईं गुस्से आह्ली गल्ल निं ऐ में सच्च थोह्ड़ा सुनेआ पैह्ली बारी रोबोट होंदा रोबोट आह्ले कपड़े होंदे हून में रोबोट आह्ले कपड़े पाइयै औना ऐ सभनें अगर रोबोट आह्ले कपड़े पाए दे होङन में निं पाए दे होङन ते किटयां भैड़ी लग्गना निं उस बिच्च नेईं नेईं नेईं मेरा आखना ओह् मतलब निं ऐ तुस थोह्ड़ियां गुस्सा होई गेइयां ओह् गल्ल निं ऐ चाची मेरा आखने दा मतलब एह् हा कि तुसेंई पता ग्रां दी रौह्ने आह्ली कुड़ी आं हून मिगी केह् पता दिक्खो हां रोबोट केह् होंदा तां गै अं'ऊ तुसेंगी पुच्छा नी कि ताकि मिगी कोई समस्या नेईं आवै ते थुआढ़ी जेह्की बर्थडे पार्टी ऐ ओह् जेह्की पार्टी होंदी जे बी होंदा उस दिन तुसें बी कोई इ'यां मतलब कोई इ'यां निं लग्गे कि कोई ग्रांईं कुड़ी आई दी ऐ उठी तां गै अ'ऊं उ'ऐ कपड़े लाइयै आमां अ'ऊं खाल्ली तुसेंगी पुच्छा नी कि कपड़े कुत्थुआं थ्होने न जी जी आई आई हां जी अच्छा उत्थां थ्होंदे न अच्छा चलो हून अं'ऊ तुस इक कम्म करेओ चाची में पैह्ली बारी गै सुनेआ तुस ना होई सकग जेह्का आनलाइन जानि कि सुनेआ कि मोबाइल परा बी ओह् आनलाइन आर्डर होई जंदे अगर हां अगर होई जाङन ते कृपा तुस आर्डर करी ओड़ेओ ताकि अं'ऊ जेह्के एह् पैसे देने होंदे निं ओह् अ'ऊं तुसेंई पैसे देई ओड़गी नेईं नेईं अजें केह् आखदे ओह् तुस करी ते देई ओड़ेओ आर्डर ताकि अ'ऊं करी लैंङ केह् आखदे लाई लैङ क्योंकि में बी सारे जियां सारे लगङन में बी उ'यां गै लग्गना निं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ चाची ठीक ऐ शुक्रिया